महिलाके इएह कष्ट रहैत छै हर जदी कष्टे रहैत छै कि महिलाके शादी होएल बिबाह होएल परिबार नहि बढ़िआँ मिलल ओकरबाद दुल्हा नहि मिलल बढ़िआँ ओकरबाद बच्चो बुतरु होएल तऽ ओहो नहि बढ़िआँ होएल बढ़िआँ नहि मिलैत छै तऽ नहि बच्चो भी बच्चो नहि बढ़िआँ मिलल ओकरबाद पढ़ै लिखै लए रास्तामे गेल तऽ ओहो नहि बढ़िआँ होएल तब ओ बच्चा की कहैत छै महिलाके इतना कष्ट रहैत छै किछु कहैके नहि लेकिन कष्ट झेलके भी कखनो ससुरसे बात सुनलक कभी साससे बात सुनलक कभी दुल्हासे बात सुनलक कभी बच अथी बालो बच्चा जे अगर होएल तऽ ओहो बालबच्चा नहि नहि बढ़िआँ निकलल तऽ ओकरोसँ बात सुनलक ओकरबाद महिलाके बहुत कष्ट होएबै छै महिला एतेक कष्ट केकरो नहि होएबै छै महिलाके बहुत कष्ट रहै छै महिला इतना कष्ट केओ नहि भोगैत छै ओकर ओकर बाद की कहैत छै बालो बच्चा से बेटो से साइ से सबसे बात सुनैत छै बच्चा से ननद से सास से ससुर से सबसे बाते सुनैत छै हँ घरसे कभी निकलि नहि सके घरसे निकलै निकलेगा तऽ निकलैत छै तऽ ओहोमे अथिए होबैत छै नहि कैसे निकलतै महिला इतना कष्ट तऽ केओ नहि झेलैत छै महिला बहुत कष्ट झेलके रहैत छै आजकालके माहौल एकदम नहि ठीक छै कही पर निकलैएके नहि छै नहि किए माहौल माहौल बढ़िआँ रहैत छै तऽ ने निकलैत छै बाहर भीतर बाहरो भीतर नहिए निकलैत छै अपना घरमे बैठल रहो सबसे बात बा बात बोली सुनैत रहो सास से ननद से दुल्हा से ससुर से गोतनी नैनी सब से परिबार से खराब बोली शब्द सुनैत रहो ओकरबाद की करतै महिला इतना कष्ट केकरो नहि छै जे कष्ट छै से महिलेके छै